इंपार्टैंट थिंक उन्नै बोलेआ कि जेह्ड़ी जरूरी ऐ ओह्दी सानूं मतलब आर्ट करने कोला दा पैह्लें पैंसल शैल होनी चाहिदी शार्प कीती दी होनी चाहिदी रब्बड़ होना चाही दा शार्पनर कोल होना चाहिदा कल्लर कुल्लर शैल शांति कन्नै मतलब कि जित्थै अस बैठी सकचै ओह् मतलब इ'या शैल टेवल टूवल होना चाहिदा जेह्दे पर अस फिट्ट होई सकचै मतलब इ'यां कोई डिस्ट्रब नेईं करी पावै सानूं परेशान नेईँ करै फिर ओह्दे कन्नै मतलब कि शैल आर्ट बनी जंदा ते इ'यां मतलब कोई डिस्टरब करा'रदा होग परेशान करा'रदा होग ध्यान साढ़ा कुदै होर चली जाना इद्धर होना गै नेईं कुछ फिर इ'यां होना गै नेईं किश इ'यां फिर आइया कि शार्पनर असें पैंसल शैल शार्प कीती दी होग ओह्दे कन्नै शैल बरीक बरीक शैल आर्ट होना फिर इरेज़र रब्बड़ होंदा उस्सी बी कोल रक्खना चाहिदा कोई गल्त होई जा मटाई लैना मेरी इक फ्रैंड ही नाईन्थ टैंथ च ओह् बड़ा शैल आर्ट करदी ही ओह् कोई बी निक्के होंदे जेह्ड़े टी वी पर कार्टून बगैरा औंदे हे ओह् मतलब इन्ने शैल शैल बनाई लैंदी ही अस उस्सी बोलदे हे असेंगी बी बनाई दे फिर में दिक्खदी ही ओह् कि'यां बना दी ही मेरा बी मन करदा हा बनाने गी बट आंदा गै निं ऐ हा मिगी इन्ना बनाना फिर ओह् इन्नी शैल बनांदी ही जि'यां अजकल्ल निक्के बच्चें दे कार्टून होइये डोरी मून होइया शोटा मून होईया मोटू पतलू इन्ने शैल बनांदी ही में ओह्दे कोला दा इन्नी इंस्पायर होई दी ही मतलब ओह् इन्ना शैल सखांदी ही उ'नें मिगी बी सखाया बड़ा शैल सखांदी ही मतलब इ'यां गै करना जिसलै असें आर्ट करना ते अग्गें पिच्छें पैंसल पुसल शैल शार्प होऐ स्केल रक्खी लैना पैन्न पुन्न रक्खी लैना कन्नैं जेह्दे नै पेंटिंग शैल होऐ इ'यां असें पूरा ध्यान रक्खना चाहिदा ना असेंगी कोई परेशान करै ते अस करी सकचै